ہلو بھائی ہاں خالد ہے ہلو خالد ہے کیا بھائی ہاں وہیچ ایک بات ڈسکس کرنے کا تھا آپ سے ایں مارکیٹ فی الحال تو ٹھنڈی چل رہی ہے گولڈ کے دام بڑھ گئے ہیں تو کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کا ہے اپنے کو ہاں تو ایک نیا پروڈکٹ لانچ کریں گے بول رہا تھا میں مارکیٹ میں کچھ تو بی ہاں سیٹ لانچ کریں تو بیٹر رہیں گا ہاں

اچھا اب

اچھا ہاں ویسچ کر لیں گے کئی لوگ بولتے زیادہ میرج سیزن تو نہیں چل رہا نا تو سٹین جانا مشکل ہے ہاں ایک اپن انڈیویجول کر دیں گے اور ایسا اگر کچھ بھی اگر میرج کے سیٹ ان کیس اگر ریئرلی آرڈر ہاں ہاں ایسا کر لیں گے اس میں کیا ہے دونوں بھی مینٹین رہتا اچھا بہت اچھا کام کر رہے آپ اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے سر ہاں سہی ہے چلو ٹھیک ہے بھائی آں چلو اوکے بھائی پھر ٹھیک ہے چلو بھائی تھینک یو بھائی چلو اللہ حافظ